ہمارے اطراف کے علاقوں میں دواخانے ہاسپٹل موجود ہیں کھیل کھیلتے ہوئے کوئی کھلاڑی کسی طرح کی چوٹ یا حادثات کا شکار ہو جائے تو اسے فوری طور پر قریبی دواخانے میں لے جایا جا سکتا ہے